ایک ایسا سفر جو میری زندگی کا مہنگا ترین سفر تھا جس میں میرا جو سفر میرے بجٹ کے موافق نہیں تھا لیکن اسے مجھے موافق لانا پڑا وہ میرا یادگار سفر ممبئی کا سفر ہے دو سال قبل ایک کتاب کے اجراء کے موقع سے اور لوگوں کے ملاقات کے تجربات و مشاہدات اور ان کے ان کے مشاہدات سے استفادہ کے لیے ہم نے ممبئی کا سفر کیا ہمارا سفر بذریعہ بظاہر ٹرین سے ہوا لیکن ٹرین کا سفر مہنگا اس وجہ سے پڑا کہ ہمارے ساتھی نے اے سی کا ٹکٹ لے لیا اس کے بعد ہم ممبئی رہے ممبئی کے کئی مشہور مقامات پہ گئے سیحات کے لیے لوگوں سے ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ کئی طرح سے لوگوں سے ملنے سے پہلے جب ہم نے سفر کیا تو آٹو رکشہ اور دیگر گاڑیوں کے انتظامات لوگوں سے ملنے کے وقت ان کے لیے تحفہ تحائف اور دیگر اخراجات کی وجہ سے ہمارے بجٹ سے زیادہ ہمارا یہ سفر رہا اس وقت یہ فکر لاحق ہوئی آخر وہ کون سی ترکیب اپنائی جائے جس سے ہماری معاشی صورتِ حال صحیح ہو اور قرض اترے اور جتنے بجٹ میں ہم نے اس سفر کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی تھی اس منصوبے پر کھڑے اتریں ہم نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا پھر اسی کے بقدر آئندہ ماہ یعنی سفر کے سے لوٹنے کے بعد ملنے والے تنخواہ میں سے ہم نے اپنے دیگر ضروریات میں سے کچھ بچا کر رکھنے کی کوششیں کیں کبھی ناشتے میں کمی کیا تو کبھی دیگر امور میں کپڑے کی خریداری عطر کے استعمال ٹوپی اور کرتے اور کپڑے کے پیسوں میں سے بچا بچا کر اتنا جمع کر لیا جس سے ہمارے سر سے قرض ختم ہو جائے قرض اتر جائے اور ہماری حالت سازگار ہو جائے اور وہ سفر جو بجٹ کی وجہ سے عدمِ موافق تھی موافق ہو جائے اور ہماری اصل صورتِ حال پر آ جائے اس طرح ہماری اس کوششوں سے ہم نے اپنے مالی طور پر اپنے اس مہنگے ترین سفر کو بہت ہی آسان کر دیا